सरकार खे गोठ में कानूनी सहूलियतूं ॾियण में दिक़त ईंदी आहे छाकाणि त गोठ में माण्हू घटि पढ़ियलु लिखियलु हूंदा आहिनि सरकारी सहूलियतूं जीअं की पुलिस स्टेशन थी वकील जी सहूलियत थी या अदालत जी सहूलियत थी इहा सभु सहूलियतूं ॾियण में सरकार खे ॾाढी दिक़त थींदी आहे छाकाणि त गांव वारा माण्हू इहे सभु कानूनी शयूं ऐं इहे सभु सहूलियतुनि खे सम्झी न सघंदा आहिनि